दाव अमानि सोमोन्दोयै जेरैबादि आदद बानायनांगौ जायो जेरै अमाखौनो होन अमाखौ जोङो थाइम बाय थाइम आदार होनांगौ जायो माब्लाबानि समाव गुन्दै एरि मोनस्लाबै समाव जों थास' एरि रुनानैबो होनांगौ जायो आदारफोरजों गुन्दैफोरजों लगायनानै होनांगौ जायो अमानोबो थाग्रा खुलि नांगौ जायो जेरै अमा गन्द्रा होनो अमा गन्द्रा बानायनानै दोननांगौ जायो नङाबा अमाया सान्दुं अखा नाङोबा अमाया बेमार जालांनो हागौ बेमार जायोबा जों मा खालायनांगौ न'खरफोराव बा सोरनावबाफोर एमावफोर दङ'बा एमावफोरखौबो होनो हायो संख्रै होनांगौ दैजों गलायनानै नङाबा मोसौआ रानलांनो हमो जे मोसौनो संख्रैजों दैजों होयोबा मोसौआ मोजां जाबोयो आरो थाइम बाइ थाइम बोस्लाय नांगौ थाइम बाइ थाइम दै होनांगौ सम बा सम फुं समाव खाहैनायाव जोङो मोसौखौ फुं फुङाव खाहैबा मोसौआ निहोरजों गांसोखौ मोजाङै जानो हायो सानसु थाइमाव जें बोस्लायनो थाङोबा जोङो दै लानानै थांनांगौ गोनां जायो आरो बेलासि थाइमाव लाबोयोबा दुब्लि बारियाव दुब्लि बारिनिफ्राय बा फोथारनिफ्राय जोङो मोसौखौ लानानै फैफिनोबा बारिफ्राव गय बारिफ्राव बा लामाफ्राव एसे खाथ'नो गोनां जायो अब्ला मोसौफ्रा मोजां जायो मोसौफोरखौ जोङो जोथोनै खालामनांगौ मोसौ दोनो जायगाखौ जोङो सामफ्रामबो गोबोर हारखांनायनि उनावनो जों स्रां स्रां सिबनानै साफा खालामनांगौ जायो आरो दावफोरनि सोमोन्दोयै जोङो सोमोन्दोयै दावफोरखौ जोङो थिख थाइमावनो आदार होनांगौ आदार होखांनानै एम्फौ एनला नागिरनानै जानायाव गावसोरनो हाखायो जेब्ला दावनोबो जोङो माब्लाबानि समाव मायरं एंखुरफोर सारनानै होनो गोनां जायो देरनाय समाव बासा नांदेरोबा जों बासाखौ बानायनानै होनांगौ जायो बेनिफ्राय दाव गन्द्राखौ मोजाङैनो जोङो साखोन सिखोनै लानो गोनां जायो एरै दावखि दावलाफोर दोनोबा दावफोरा बेमार जानो हागौ बेमार जायोबा जोङो डक्ट'रफोरनिफ्राय एसे एनै मुलिफोरखौ आदारजों लगायनानै होनो गोनां जायो माब्लाबा माब्लाबा समावहाय बिदिनो दावफोरा अमाफोरा बेराम जायोबा नोजोर होबाय हायाब्ला बारा जालाङोबा अमाफोर दावफोरा थैनो गोनां जायो आखायनो जोङो मोजाङै लाखिनांगौ आदारफोरखौ थि थाइमावनो होनांगौ आरो आदार मोनजायाबा रानख्रबनानै बा माबा मोनसे जानानै बेमार आजार जानो हागौ दावफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जोङो दाव फानोबा दाव मासे लाङोबा जों थाइसे थाइनै रांफोर खामायनो हायो रां खामायनानै जों बेजोंनो गाननो जोमनोबो हायो दख'ना गस्ला बा सेन्देल बेफोरखौ जों बायनानै लानो हायो अमा फोराबो बिदिनो अमा मासे फानोब्ला बे फाननायनि फैसाजोंनो जोङो गस्ला इरि बायनानैबो लानो हायो माबा मोनसे फ्रावबो बाहायनो हायो दा समाव जोङो फिसाफोर माफोर गाननाय जोमनायफ्रावबो लेखाफ्रावबो बाहायनो हायो लेखा बायनाय फावथेन बायनाय बेफोरावबो जों बाहायनो हायो दाव अमाया जोंनि थाखाय गोनांथि दाव अमा थायोबा जोंखौ गोबां खामानियाव गोबां बिथिङावनो जोंखौ मदद खालामो दाव अमाखौ जों फिसिनांगौ दाव अमा गैयाबा राहा गैया गैया जायो बिनिखायनो दाव अमाया जोंनि थाखाय गोनांथि जेरैबाइदि सम बोथोर लानानै अमा फोरनोबो दै होनांगौ जायो सानसुथिराव अमाफोराबो दै गाङो दाव फोरनोबो दै होनांगौ जायो माब्लाबा दैख'रनि दैफ्रा दैख'र खावनाय दै ज'मा जानानै थानाय दैफ्रा सानदुं गोसाफ्राव रानलांनो हमोबा जोंनि थुरसियावनो दाव फोरनो दै होनो गोनां जायो आरो अमानोबो बेलासि थाइमाव आर सानसु थाइमाव दुगैनो थाखाय दै होनांगौ जायो संख्रि एफा एफा होनांगौ जायो अमानोबो माब्लाबा आदारजों माब्लाबा दैजों होनांगौ जायो